असीं साम्बे रोह्ने ते बड़े त्यार मनाये जन्दे इत्थे जि'यां कि जनवरी कोलो शुरू होवो ते दिसम्बर तक ल जनवरी च लोह्ड़ी मनाई जन्दी फिर मकर सक्रांति आई जन्दी भुग्गे दा व्रत आई जंदा फिर छब्बी जनवरी आंदी बसंत पंचमी होली बैसाखी अक्षय तृतिया सौन दा म्हीना रक्खड़ी आई जन्दी फिर जन्माश्टमी बच्छ दुआ नाग पंचमी दिवाली टिक्का गोवर्धन पूजा जि'यां कि लोह्ड़ी मनाई जन्दी लोह्ड़ी च हार बनाए जन्दे हार परोये जन्दे बच्चेआं ई पाए जन्दे मूंगफली रेओड़ी गच्चक सब लेआया जंदा बंडेआ जंदा लोकें ई फिर ओह्दे बाद मकरसक्रांति मनाई जन्दी मकर सक्रांति च खिचड़ी बनाने खिचड़ी मंदार चढ़ानी होंदी अपने कुड़ियां काड़ियें देनी होंदी ओह्दे बाद फिर भुग्गे दा व्रत आई जंदा तिल लेआने साफ करने तिल कुट्टने भुग्गा बनाना भुग्गा बी बंडेआ जंदा मंदरे चढ़ाया जंदा छब्बी जनवरी आई जन्दी छब्बी जनवरी बी इक त्यार दी तरह ही मनाने अस फिर आई जन्दी बसंत पंचमी बसंत पंचमी ई चौल बनाए जन्दे मिट्ठे ओह् बी बंडे जन्दे लोकें ई फिर आई जन्दी होली बसंत पंचमी दे बाद होली आई जन्दी होली च बी शैल बच्चे खाने पीने आह्ला समान बनाई दे दा उन्हें फिर आई जन्दी बसाखी फिर ओह्दे बाद अक्षय तृतिया आई जन्दी अक्षय तृतिया ही बी शैल मंदरे जाइयै पूजा पाजा कीती जन्दी फिर सौन दा म्हीना आई जंदा ओह्दे बाद आई जन्दी रक्खड़ी रक्खड़ी बी बच्चे बड़े समान समून लेआई देई दे उ'नेईं शैल मनांदे फिर आई जन्माश्टमी जन्माश्टमी च दो तिन दिन पैह्ले ही तयारी शुरु होई जन्दी जन्माश्टमी दी जन्माश्टमी दे दिन कोई समान लेआओ भगवान दा भोग लगाना झूला बनाना पूरा अंदर बाह्र साफ करना तयारी करनी पूरी भगवान दी पूरा ठाकुर जी दा शिंगार करना फिर ओह्दे बाद बच्छ दुआ आई जन्दी ओह्दे च रूट बनाए जन्दे रुट्ट बनाने फिर मंदर जाना फिर चढ़ाने उत्थै बड़े त्यार ही बड़े धूम धाम कन्नै मनाया जंदे फिर आई जन्दी नाग पंचमी नाग पंचमी तो पैह्ले सफाइयां करनियां पूरी रसोई साफ करनी पुरे नाग बनाने खीर बनानी मेह्री बनानी क्यूर बनाने भोग लाया जंदा ओ वि फिर ओह्दे बाद आई जन्दी नाग पंचमी दे बाद फिर नराते शुरू होई जन्दे नरातेआं दे बाद फिर आई जन्दी दिवाली दिवाली बड़ी धूम धाम कन्नै मनाई जन्दी मिठाई लेआओ बनाओ दिवाली दे बाद फिर आई जंदा टिक्का टिक्का बी बड़ी धूम धाम कन्नै मनाई जंदा फिर आई जन्दी गोवर्धन पूजा गोवर्धन पूजा फिर गोवर्धन पूजा आई जांदी गव गोवर्धन पूजा